हा

पहिरीं त न हा

हा त तव्हां हिते अची हा हा त हिते अची हिते अची करे ॾेखारियो त मां तव्हां जी जांच कंदीमांव त भई तव्हांखे कहिड़ी कहिड़ी परेशानी आहे उन जो पोइ उन हिसाब सां इलाजु मां कंदीमांव पहिरीं हिते अची तव्हां ॾेखारियो हा ॿी कहिड़ी परेशानी अथव हा घणनि ॾींहनि खां अथव जुकामु बुख़ारु इहे अछा ठीकु आहे त तव्हां हिते अची करे ॾेखारियो त पोइ उन हिसाब सां इलाजु थींदो तव्हांजो तव्हां नालो लिखायो ॾेखारींदा त उन हिसाब सां पोइ तव्हांजो इलाजु थींदो जॾहिं हिते अची ॾेखारींदा पोइ ई असांखे ख़बरु पवंदी त तव्हांखे कहिड़ी परेशानी आहे या बुख़ारु कीअं अथव या उल्टियूं घणा दफ़ा अथव इन हिसाब सां पोइ असां दवा ॾींदासीं ऐं ॿियो कहिड़ी परेशानी अथव हा

हा त केॾी केॾमहिल खाइण पीअण जी वजह सां जीअं पाण केरु खाई था वठूं का कहिड़ी शइ जंहिंमे कुझु अची थो वञे त उन वजह सां तबियत ख़राबु थी वेंदी आहे उल्टियूं पेट में सूरु थी वेंदो आहे उन खां पोइ बारिश जो बि मौसम लॻो पयो आहे इन वजह सां बि उल्टियूं या बुख़ार बि अची वेंदा आहिनि तव्हां हिकु दफ़ो हेॾे अची ॾेखारियो त तव्हां जी जाच जे हिसाब सां पोइ उन हिसाब सां असां ॾिसंदासीं तव्हां खे पोइ दवा ॾींदासीं इन वजह सां हा

असां जी एॾा इहा असांजी अस्पताल इते थोरी परियां बि पासे में ई आहे राजेंद्र नगर में पर तव्हां जेॾीमहिल तव्हां खे अगरि नालो लिखाइणो हुजे त तव्हां ॿुधाए छॾियो टाईम शाम पंजे खां सतें ताईं अथव पोइ उन हिसाब सां तव्हां अची करे ॾेखारे वञिजो हा तव्हांजो नालो ॿुधाए छॾियो हा हा तव्हां हिते अची हिकु दफ़ो ॾेखारियो जेके बि तव्हांखे परेशानी आहे सभु टाईम ते तव्हांजो इलाजु थी वेंदो सुठी दवा सां तव्हां हिकु दफ़े में ठीकु थी वेंदा ठीकु आहे ऐं ॿी हा हा ॿी का परेशानी हुजेव त ॿुधाए छॾियो पोइ हे मां तव्हांजो नालो लिखी रखे छॾियो हा ठीकु आहे ॿियो को परेशानी हुजनिव त हिते अची ॾेखारे छॾिजो